دِس کال ناؤو بینگ ریکارڈیڈ وعلیکم السلام جی ہاں میں شجاع کا والد بات کر رہا ہوں جی میڈم بولیے جی اچھ اچھا ٹھیک اچھا

جی صحیح ہے میڈم مگر میں یہ چیزاں افورڈ نہیں کر سکتا بڑی مشکل سے پڑھا رہا ہوں میں ان کو اب سنگنگ کے لئے بولے تو پھر اس کے انسٹرومینٹ وغیرہ خریدنا کرنا یہ میرے لئے بہت مشکل ہو جاتا یہ چیزاں میں ابھی افورڈ نہیں کر سکتا ان کی تعلیم ہی چونکہ تو میرے لئے بہت بڑی بات ہے اچھا نہیں آپ کریں گے اسکول کی حد تک کریں گے آپ انہیں ٹینتھ تک تک آپ کریں گے پھر ان کے بعد ٹینٹھ کے بعد ان کا اگر مستقبل میں سنورا جب ان کو یہی شوق رہا اس میں لگے ہوئے رہے تو پھر جب میں پریشان ہو جاتا ہوں جب میں کچھ نہیں کر سکا تو پھر وہ الگ ادھورا ہو جاتا بچہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا بولے سو رہتا

اچھا اچھ اچھی بات ہے ٹھیک ہے اگر ویسا آپ لوگ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر آپ کر سکتے ہیں اجازت ہے میری طرف اوکے اوکے